ग्रामीण क्षेत्र मे शिक्षा ब्यबस्था बहुत सुन्दर आब बेहतर भेल जा रहल अछि पहिलुका समय मे एते बेहतर नहि छलै हँ शिक्षा ब्यबस्था किआकि तऽ नहि लोक गार्जियन जे जेकर बिद्यार्थी जे बिद्यार्थी छलथि हँ नहि हुनकर ओहन नहि जा गार्जियन सक्षम छलखिन अइ काज करबै लेल पढ़ाइ लिखाइके ओते ध्यान नहि देलहुॅं सभ खेती गृहस्थी मे लागि गेल ओकर बालो बच्चा सभ ओहे मे लागि गेल लेकिन अखुनका समय से नहि छै अखुनका समय छै सभ पढ़ाइ पर जोर दऽ रहल छै सभ कोइ जे छै पढ़ाइ मे अग्रसर होमय चाहै छै किआकि तऽ पढ़ाइए एकटा एहन साधन छै जे इज्जत मान सम्मान सभटा चीज दऽ सकैया किआकि तऽ पढ़ाइ के अलावा तऽ आन चीज छैहे ओ आदमीके लेल आन चीज तऽ कॉमन छै जे भऽ जेतै काल्हि लेकिन पढ़ाइ लिखाइके लेल एकटा समय चाही जेकर मुख्य सहयोगी शिक्षक सेहो कऽ रहल छथि शिक्षा लाइन मे जे शिक्षासँ जुड़ल छथि ओ शिक्षित करबाक प्रयास सतत कऽ रहल छथि आ बढ़ल जा रहल जा रहल अछि सभ कोइ सभ पढ़ऽ चाहैया आब सभ नीकसँ नीक नम्बर आनैया सभ बढ़िऑं पढ़ाइ इसकुलमे सेहो आब पढ़ाइके ब्यबस्था बहुत बदलल हऽ पहिलुका समयमे नहि बदलल छलै पहिलुका समयमे अहाँके बिद्यार्थी सभ जाइये नहि चाहै छलै इसकुल कतेक के तऽ गप पहिलुका आदमी सभ अखनो बतबै छथि हमरा कका सभ बतबै छथि जे हमरा सभके जे छै कतेक बिद्यार्थीके टाँग पकड़िकेँ जे छै इसकुल लऽ जायल जाइत छलै दुनू हाथमे लटका के ओकरा सभके लऽ जायल जाइत छलै हँ इसकुलमे चल पढ़ै लेल आब तोरा सभके आइ पढ़ाइ शुरू हेतौ लेकिन आबक समयमे से नहि छै आब बिद्यार्थी सभ सेहो जे चाहै छै कतौ कतौ अखनो छै जे नहि भऽ रहल छै लेकिन आबक समय मे अधिकतर इसकुल जे छै ब्यबस्था ठीक जा रहल छै